जी मेरे को है ना मैंने आपके रेस्टोरेंट का नाम सुना है आप यशराज रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं ना हाँ जी जी तो मुझे है ना और एक प्लेट है ना बिरयानी चाहिए थी मिल जाएगी आपके यहाँ से मुझे चहिए एक प्लेट बिरयानी मटन करी के साथ जी नहीं मुझे कुछ और ट्राई नहीं करना है क्योंकि मैंने आपके रेस्टोरेंट का नाम बहुत सुना है कि आपके यहाँ पे है ना कि बिरयानी मटन करी के संग बहुत अच्छी देते हैं आप तो मुझे तो वो ही चाहिए थी नहीं मुझे ना नॉनवेज ही चाहिए था नहीं मैं ना फिश नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे फिश ना सूट नहीं करती एलर्जी करती है तो मैं फिश तो खाती नहीं हूँ बटर चिकन नहीं बटर चिकन तो नहीं मुझे पसंद है आप है ना मुझे तो यही दीजिए मटन करी अच्छा ठीक है तो मैं इंतजार कर लूँगी तो मुझे तो एक ही प्लेट चाहिए अच्छा तो फिर कितना टाइम लगेगा आपको मुझे अभी चाहिए था मैंने आपके टाइम लगेगा पर मैंने क्या अभी आना देखिए मैंने आपके यहाँ की तारीफ बहुत सुनी है कि यहाँ पे आपका रसराज में आप है ना अरे दो कितने घंटे बता रहे थे आप दो तीन घंटे लग जाएंगे तो दो तीन घंटे तो है ना इतना तो इंतजार नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे कहीं और जाना है होटल में होटल में नहीं आ पाऊँगी मुझे घर पे कोई हैं नहीं ना इसलिए जी थोड़ा मुश्किल तो है हमारे लिए ये अच्छा तो फिर ना आप कुछ और बताइए अच्छा होटल में अच्छा सब लोग गए हुए हैं अच्छा वे अब ना अब मैं बताइए आज हम आपसे पहली बार आपके यहाँ पे ऐसा ट्राई कर रहे हैं और आप ऐसा निराश कर रहे हैं आप बताइए चलिए चलिये ठीक है फिर आप है ना एक काम करिये मैं आप कोशिश करिये कि जल्दी से जल्दी हो जाएगी है न क्योंकि मैं न कहीं और ट्राई नहीं करना चाहती क्योंकि आपका मैंने नाम बहुत सुना है रसराज रेस्टोरेंट का तो मैं इसलिए मैं न यहीं से ही आपका पसंद करूँगी लेना है ना तो मैं इंतजार कर लेती हूँ न तो मैं इंतजार कर लेती हूँ आपके होटल में तो आप नोट कर लीजिए अब लिख लीजिए एक प्लेट बिरयानी चाहिए मुझे मटन करी के साथी ही हाँ है ना और चपाती वगैरह आप देना चाहो तो दे देना दो तीन चपातीयाँ भी हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं चलिए ठीक है कोई बात नहीं मैं इंतजार करती हूँ है ना ठीक है धन्यवाद